हेलौ अ औ हेलौ सार आं माबा औ दे हास्लाबाखैलै सार ओम माबा लोमजानाय दंमोन नालाय इमारजिन्सि थांनांगौ जादों बेखायनो हेलमेट लास्लाबबोनो मोनासै कन्सिदार होदो नामा सार औ औ नंनायाथ' नंगौ

ओं औ औ नों नोंनायाथ' नोंगौ सार जोंबो मोन्थियो दा आंबो इमार्जिनसि दावरामाव दा ऐ सासे ननि मानसि एक्सिदेन्ट जादों होननायखाय थांब्रबबाय इसे लास्लाबबोनोन हायासै आरो बेवनो इसे बिदि जादों आरो दा दा अ अना ओ ओ दे बुंदो दे सार

औ औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ जायो जायो ओम औ दा होमबा सार ओम दे आंनाव दंजोबो सार लाइसेन्सबो दङ माबा पलिउसनाबो थिगैनो दङ आरो आर सि आबो दङ आरो खिन्थु खालि हेलमेटल' इसे लाफालांनाय जायाखै आरो

औ औ औ औ दे होमबा आंनावथ' फैसा गैया सार ओम सालानखौनो दानदो नामा औ औ औ औ औ औ औ दे ओमबा सार औ दे सार ओं